हमारे यहाँ सरकारी स्कूल एक है लेकिन वो सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ने जाते हैं उसमें व्यवस्था तो ठीक है लेकिन उसमें मास्टर बच्चों पे ध्यान नहीं देते हैं जो भी ड्रेस होता है वही बच्चे पहनकर चले जाते हैं और प्राइवेट स्कूल में व्यवस्था अच्छी है लेकिन वहाँ की फीस बहुत महंगी है जो कि हम लोग नहीं भर पा पा रहे हैं क्योंकि अपने बच्चे को हम पढ़ा पढ़ाते हैं प्राइवेट में हमारे बच्चे प्राइवेट में पढ़ते हैं वहाँ वहाँ की व्यवस्था अच्छी है वहाँ की सारी सुविधा अच्छी हैं और हमारे बच्चे भी जाते हमारे यहाँ प्राइवेट स्कूलों में व्यवस्था अच्छी है ओ उसमें समय उसमें ड्रेस और इस सबकी देखभाल होती हैं और सरकारी स्कूल में बच्चे जाते हें वहाँ के मास्टर ध्यान नहीं देते हैं बिना ड्रेस के बच्चे चले जाते हैं और सुविधा सुविधा ठीक नहीं है